नमस्ते नमस्ते हाँ बोलो गैस ख़त्म हो गया है चलिए ठीक है गैस बुक किए हैं लेकिन आज तो हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि कई जगह पर डिलीवरी जाना है डिलीवरी देना है ना हमको अरे तो खाना बनाना है क अरे हमको कई कई जगहों पर जो है जाना पड़ता है ना तो आपको दो चार दिन पहले बोलना चाहिए अब ख़त्म हो गया है तो तुरंत तत्काल में कहाँ पहुँच पाएँगे हम हाँ किसी प्रकार मैनेज करिए आप और अरे किसी प्रकार मैनेज कर लीजिए हम गैस सिलिंडर ख़त्म हुआ है तो देंगे गैस सिलिंडर लेकिन अभी तो हमें कई जगह में डिलीवरी रहता है ना उसको दो दिन चार दिन पहले बताना पड़ता है कि हाँ गैस सिलिंडर बुक करना पड़ता है अभी हमारा बता रही हैं खड़ी खड़ी कहाँ से पहुँचेंगे हम हाँ देखिए शादी पड़ी है ठीक है देखिए कहीं तक तो काम चलाइए नहीं लकड़ी वकड़ी हो या कुछ उससे लकड़ी से अपना खाना वाना बनाइए पकाइए तब तक हमें टाइम मिलता है देखिए अगर आज या कल तक पहुँच पाएँगे हम आपके पास तब तक कुछ ना कुछ तो मैनेज करिए क्या क्यों अरे मैडम अर्जेंटी है ठीक है लेकिन आज हमको भी बहुत अरजेन्टी है कई लोगों का गैस सिलिंडर पहुँचाना है हमको हाँ अरे देखिए किसी का अगल बगल गैस सिलिंडर हो तब तक काम चला लीजिए लेके एक दिन बीजे एक दिन के लिए ले लीजिए और नहीं तो लकड़ी है जला ठीक है ठीक है हम आपकी बात समझ रहे हैं लेकिन हमको भी बहुत ज़रूरी है अब कई लोगों का फ़ोन आ रहा है कि नहीं जल्दी जल्दी हमारे यहाँ लेकर हमारे यहाँ लाकर अब आपके यहाँ कैसे पहुँचे हम यही सोच रहे हैं या तो टाइम देंगी तभी तो हो पाएगा

हाँ टाइम मिलेगा तभी तो हो पाएगा ना अब एक दिन में हम कहाँ कहाँ पहुँचेंगे हाँ हाँ ऐसे कि देखिए हमें कल तक टाइम मिल सकता है कल कल तक आपको हम गैस सिलिंडर प्रोवाइड करा देंगे ठीक हाँ कल तक आपके यहाँ घर पर पहुँचा देंगे ठीक है ठीक ठीक है ठीक है